लॉकडाउन खां अॻु में बाज़ारि में सभु कुझु मिले पियो सभु नाश्ता केक सभु कुझु मिले पियो पर अचानक जेके इहो लॉकडाउन लॻो तेॾी महिल असां सभु मुंझी वियासीं त हाणे इहे शयूं असां कीअं ठाहियूं पर तंहिंखां पोइ बि पाण खे संभाले सम्झी पोइ इहे शयूं आहिस्ते आहिस्ते ठाहिण जी कोशिशि करणु लॻसि ऐं उहो बि सुठे नमूने साफ़ु सफ़ाई सां ठाहियूं पिया जीअं त बटड़ पापड़ी पानी पुरी इन्हनि जी जेकियूं चटणियूं लॻनि पियूं उन खे बि चङी तरह सफ़ाईअ सां असां ठाहियूं पिया छोला डबल पिज़्ज़ा वरी जॾहिं ॿारनि जो कंहिंजो बडे पियो अचे या सालगिरह पई अचे त उन लाइ केक पियो खपे त उन केक खे बि असां ठाहिण जी कोशिशि कईसि जीअं जनमदिन सालगिरह असां चङी तरह मनाइ सघूं ॿियो जीअं आलू कचालुनि ठाहिण लाइ उहे बि ठाहियासीं कि अहिड़ी ॾुखियूं ॾुखियूं शयूं हुयूं जेके असां ठाहे न पिया सघूं पर तॾहिं बि असां उहे कोशिशि कईसि जीअं बर्गर पिज़्ज़ा मंचूरियन इहे जेका ॿाहिरां होटल जी जीअं भाॼियूं मिलंदी उनि उहे बि असां पंहिंजे घर में ठाहिण जी कोशिशि कयूं पिया